میں نے جو سب سے زیادہ آرام دہ چھٹی لی وہ سالانہ کی چھٹی تھی اور وہ اتنی فرحت بخش اس وجہ سے ہوگئی تھی کہ میں نے اس میں چند مقامات کا سفر کیا جس میں دہلی حیدرآباد اور ممبئی کا سفر دہلی کا سفر دہلی کا سب سے بڑا کشش اس کا تاریخی ورثہ ہے یہاں لال قلعہ قطب مینار اور ہمایوں کا مقبرہ جیسے عظیم الشان مقامات موجود ہیں جو مغلیہ دور کی شان و شوکت کا عکاسی کرتے ہیں کھانوں کا مزہ دہلی کے کھانے بہت مشہور ہیں خاص طور پر چاندنی چوک کی گلیوں میں ملنے والے چٹپٹے کھانے دہلی کی چاٹ پپڑی دہی بھلے اور پراٹھوں کی اپنی ہی پہچان ہے متنوع ثقافت دہلی میں بھارت کی مختلف ثقافتوں کا سنگم ہے یہاں مختلف تہواروں میلوں اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جو مختلف مذاہب اور زبانوں کو اکٹھا کرتا ہے حیدرآباد کا سفر چار مینار حیدرآباد کی سب سے مشہور علامت چار مینار ہے جو شہر کے مرکز میں واقع ہے یہ مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے اور حیدرآباد کی شان بڑھاتا ہے حیدرآبادی بریانی حیدرآباد بریانی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اس کی منفرد خوشبو اور ذائقہ بہت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے پرانی اور نئی دنیا کا امتزاج حیدرآباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پرانی دنیا کی تاریخی مقامات جیسے گولکنڈہ قلعہ اور جدید ترین آئی ٹی پارکس اور مالز دونوں کا امتزاج ملتا ہے ممبئی سمندری ساحل ممبئی کے ساحل جیسے جوہو چوپاٹی اور رسوا لوگوں کے لیے تازگی کا ذریعہ ہیں یہاں غروب آفتاب دیکھنا ایک خوبصورت تجربہ ہوتا ہے بالی وڈ ممبئی بالی وڈ کا گھر ہے جو بھارت کی فلمی صنعت کا دل ہے یہاں آپ کو فلمی ستاروں کے گھر اسٹوڈیوز اور فلمی لوکیشنز دیکھنے کو ملیں گی گیٹ وے آف انڈیا گیٹ وے آف انڈیا ایک مشہور تاریخی مقام ہے جو بحیرۂ عرب کے کنارے واقع ہے یہ جگہ تاریخی واقعات اور برطانوی راج کی یادگار کے طور پر مشہور ہے ساحلی سمندر پہاڑی علاقے یا پرسکون قدرتی مناظر عموماً آرام دہ چھٹی کا حصہ ہوتے ہیں خوبصورت مناظر اور قدرتی ماحول لوگوں کو سکون دیتے ہیں اور انہیں روزمرہ کی زندگی کی تیزی سے دور کر دیتے ہیں ایسی جگہ جہاں آپ کے روزمرہ کاموں اور پریشانیوں سے دوری ملتی ہو وہاں عام طور پر زیادہ آرام دہ محسوس ہوتی ہے آرام دہ چھٹیوں میں ایسے مقامات شامل ہوتے ہیں جہاں آپ کو آرام کرنے خود کو دوبارہ تازہ کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے